हैलो हीना हा मूंखे अक्चुली तूं में कमु हुओ तूं थोरो कुझु टाइम अॻु वई हुई न मुंबा देवी त मूंखे बि वञिणो आहे उन पासे त हू तूं जेको कैब वारो ॿुधाए पई जंहिंजो नालो भागूमल हुओ करे त मूंखे हुन जो नम्बर मोकिलींदीअ ऐं मूंखे हुन जो रेटिंग बि ॿुधाए छा उन जो बराबरि अथसि टाइम ते पहुचाए पियो ऐं गाॾी बराबरि हलाए पियो त मूंसां केरु हिकु वॾी उमिरि जी माई आहे त हुन खे वठी वञिणो आहे त मूंखे उहा आराम सां उन्हनि खे वठी वञिणो आहे उते ठीकु आहे त मूंखे जल्दी हुन जो नम्बर मोकिल